असां सिंधीयुनि जी सभिनि खां प्रिय भाषा ई सिंधी आहे सिंधी बोलण सां ई असांजो हर माण्हू हिक पहिचानींदो आहे की हा अरे हीअ सिंधी आहे कोई बि अगरि न बि पहचाने त हो पहिचान बि अगरि असां सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं त सभु पहिचाने वञनि की हीअ सिंधी आहिनि सिंधी असांजे सिंधीयुनि जी एॾी मुख्य पवित्र भाषा आहे की हर कोई सिंधी ॻाल्हाईंदो आहे सिंधी ॻाल्हाइण सां माण्हू एॾो ख़ुशि थी वेंदो आहे असां हिक बिन्हीनि जा सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं त असां बि एॾो ख़ुशि हूंदा आहियूं या ॿियनि सां बि ॻाल्हाईंदा आहियूं जेके असां न ॻाल्हाईंदा उहे बि सभु ख़ुशि थी वेंदा आहिनि सिंधी ॻाल्हाइण सां असांजी अंदरि जी अंदरि जो वीचार हिक उत्पन्न थींदो आहे की हे कीअं माण्हू सिंधी ई असांजे अहिड़ी भाषा आहे जेकी पराइनि खे बि पंहिजो ठाहे छॾिंदी आहे और जेके बि सभु माण्हू हूंदा आहिनि हुननि खे बि ख़ुशि करे छॾंदी आहे जेके असां न सुञाणीदा आहियूं अगरि असां हुननि सां बि सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं त उहो चवंदा आहिनि अरे असां हाणे इन्हनि सां वरी सां ॻाल्हाइयूं आहियूं छोकी असांजी एडी सुठी भाषा आहे सिंधी की असांजे दिलि जा वीचार सभु प्रकट कंदा आहिनि माण्हुनि जे साम्हूं सिंधी ॻाल्हाइण सां एॾो ख़ुशी थींदी आहे सिंधी ॻाल्हाइण सां सिंधी अहिड़ी भाषा आहे की जेके एडी इज़ी सिंधी एडी सरल भाषा आहे की कोई बि सिखी थो सघे एक जीअं बिय बियूं भाषाऊं टफ हूंदियूं आहिनि उअं सिंधीअ में कुझु बि हो कोन्हे सिंधी कोई बि माण्हू सिखी थो सघे ऐं सिंधी एडी ईज़ी आहे की हुनखे किथे बि वञण लाइ बि जरूरत कोन्हे ऐं घर में बि रही करे कंहिंखे ॾिसी करे बि सिंधी सिखी थो सघे सभु सिंधी ई ॻाल्हाईंदा आहिनि त सिंधी एॾी सरल भाषा आहे